एकवीह ऑगस्त उणिवीह सौ सतरि उणटीह दिसंबर उणिवीह सौ सतरि एकवीह ऑगस्त ॿ हज़ार हिकु टीह मार्च उणिवीह सौ एकहतरि उणटीह जुलाई उणिवीह सौ असीं